हाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे ग्रामीन क्षेत्र से जो लोग रहते हैं या गाँव लोग में जो लोग बसे हुए है उनको बाहर यात्रा करते जाते टाइम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि रोड से गाँव से पैदल जाओ बस स्टॉप तक वहाँ पर कई घंटों तक बस का इंतजार करो जिससे कई बार ऐसा होता है कि गाँव वाले अपने जानवरों को रोड पर बांध देते हैं जिससे गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है फिर उनको उठाने में या अलग करने में काफ़ी सारा टाइम लगता है जैसे तैसे रोड पर पहुँचे नहीं पहुँचे कि टोल टेक्स वगैरह क्रॉस करना पड़ता है जहाँ पर टोल में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है लाइन ख़त्म होने के बाद में फिर अपना नम्बर आता है फिर वहाँ से अपन आगे बढ़ो तो फिर कोई सिटी अगर पास में है तो सिटी में जैसे गए तो ट्रैफ़िक का सामना करना पड़ता है सिग्नल क्रॉस करना पड़ता है तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है उसमें और वहाँ से फिर कोई बस टाॅप पर जाना है तो उसके लिए आटो पकड़ो आटो वाले से मोल भाव करते रहो अपने को रेट में जमा तो ठीक नहीं तो फिर दूसरे आटो वाले से बात करो फिर जैसे तैसे आदमी बस टाॅप पहुँचा तो फिर वहाँ पर घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ता है फिर कहीं इसकी इंक्वायरी करना पड़ता है कि यह बस वहाँ तक जाएगी कि नई जाएगी या डायरेक्ट बस कौन सी है नहीं है इन काफ़ी सारी चीज़ें है जो आदमी को एक परेशानियों से जूझना पड़ता है कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हमें जाना होता है वहाँ पर बस का साधन नहीं होता है ट्रेन से जाना पड़ता है फिर बस टाॅप पर गए इंक्वारी करी पता चला वहाँ पर जाने के लिए बस नहीं है तो फिर बस बस स्टैंड से वापस आटो करके फिर रेलवे स्टेसन से जाओ रेलवे स्टेसन पर इंक्वारी करो कि वहाँ पर जाने के लिए ट्रेन है कि नहीं है फिर उसकी इंक्वारी करो कि ट्रेन कितने बजे आएगी कितने बजे का टाइम है या फिर उसके लिए टिकेट लेना पड़ेगा फिर टिकेट लेने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है और टिकेट लेने के बावजूद भी फिर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है घंटों तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें है जो ग्रामीण समुदाय के लोगों को क्याेंकि उतने सक्षम नहीं होते न वह लोग तो उनको काफ़ी सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़